फराइसालियाव आं गाब आखिनायाव बांसिन आङो गोमो गाबखौ आरो गोथां गाबखौनो साबसिन होन्नानै सान्नानै लायोमोन दा आं बे गाबजों आंनि जिउआव आखिनाय माखासे

गाबानो जाहैबाय जेनेबा गोमो गाबजों आं थाइजौ गोमोन एबा थालिर गोमोन बेफोरबादि आखिदोंमोन आरो गोथां गाबजों आं आखिनाय माबायानो जाहैबाय

बायदिसिना

दाव दावमा दावसा आरो फिथाइ सामथाइजों आखिनो मोनबोदों दा बे गाब आखिनायाव जोंनि सुबुंनि थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइ दा बे गाब आखिनायखौ आङो नैबे सितुवेसनाव जोबोद इम्परतेन्त होन्नानै सान्नानै लायो